कौन सा पेन चाहिए आपको अच्छा तो उसमें आप ये बताओ न कि ब्लू पेन तो चाहिए आपको लेकिन आपको जेल पेन चाहिए बॉल पेन चाहिए कौन सा पेन चाहिए आपको मिल तो जाएगा लेकिन है न ये पंचिंग मशीन शायद ही मिलेगी क्योंकि अभी है नहीं अभी कल ही बिक गई थी मेरी सारी पास में कोई ऑफिस है तो वो लोग स्टॉक में एक साथ ही लेके चले गए अभी मैं क्या करूं बताओ वो तो आपकी बात सही है लेकिन मैंने कल ही दे दिए सबको अच्छा वैसे एक बात बताऊँ कि ये आप जो जैल पेन माँग रहे हो अपनी परीक्षा के लिए परीक्षा में जैल पेन से लिखोगे ना तो वो फैल जाएगा आप तो सेल पेन या बॉल पेन जो भी आपको सही लग रहा है तो एक बार आप खुद राइट करके देख लो है ना वह सही रहेगा हाँ हाँ मिल जाएगा आप एक बार उस चीज को चेक कर लो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना आप यहाँ से तो ले जाते हो फिर वापस ले आते हैं कुछ बच्चे की चल नहीं रहा है तो आप एक बार चला के देख लो पेन को मिल जाएगी स्पार्कल वाली भी है ना और वो सेलो टेप भी मिल जाएगी और सिज़र आपको कौन सी वाली चाहिए अलग अलग प्राइस है सिजर के आप बता दो अच्छा तो देखो फिर मेरे पास दो सौ रुपए वाली एक कैंची है अब बताओ पंचिंग मशीन चलो मैं आपको बता रही हूँ कि स्टॉक में था हमारे लेकिन अभी वो पास के ऑफिस में चल गया है सारा चलो कोई न एक बार मैं भेजती हूँ देखने के लिए कि स्टॉक में है या नहीं है हाँ वो तो है चलो आप जब तक पंचिंग मशीन वो देखकर आता है मेरा लड़का तब तक आप एक काम करो आप एक बार यह पेन चेक कर लो और यह सेलो टेप वगैरह देख लो कैसी है सही है अगर नहीं सही लग रही है तो फिर मैं आपको अभी बदल के दे दूँगी डबल टेप भी है आप देख लो सारे एक बार अपने हिसाब से मैं आपको एक एक करके सारे दिखा देती हूँ कलरफुल वाले भी हैं आप देख लो वो भी देख लो आप सेल वाले भी देख लो सेल पेन भी देख लो और बॉल पेन भी देख लो और कलरफूल भी देख लो जो आपको प्रोजेक्ट में बनते हैं वो सारे हैं आप बता रहे हो न प्रोजेक्ट भी बनाना है आपको हाँ तो आप वो भी देख लो और पंचिंग मशीन अभी रुको मैं भिजवाती हूँ मिल जाएगी आपको है ना ठीक है हाँ